आङो अनलाइनआव फारसेल अर्दार होदोंमोन आरो बे फारसेलआ आंनिसिम मोजाङैनो सौफैदों आरो पार पारसेलनि पेकेजिंआबो मोजांमोन आरो प्रदाकआबो माने कवालिटि नांगौ बायदि मोजाङैनो फैदों बेखायनो आङो दा बे प्रदाकखौ बाहायनानै मोजां मोन्दों